ہلو ہاں السلام علیکم ہاں جی کیا آپ این جی او کے ہیڈ سے میری بات ہو رہی ہے جی دراصل مجھے یہ آپ سے پوچھنا تھا کہ ہمارے گاؤں میں نا اکثر بیشتر جو لڑکے ہیں وہ پی ایچ ڈی کر کے یا ایم اے کر کے یا بی ایڈ کر کے نا گھروں میں بیکار بیٹھے ہیں تو آپ کی این جی او انہیں کس طرح کی مدد فراہم کر سکتی ہے

بہت بہت شکریہ اس کے علاوہ سر ہمارے گاؤں میں کچھ لڑکیاں بھی ہیں جو یہ چاہتی ہیں کہ ان کو سلائی جو مشینیں ہیں وہ ان کو دیں تاکہ وہ انڈپنڈنٹ ہو کر اپنا کام کر سکیں تو اس کے لیے آپ کے پاس کوئی اوکے سر شکریہ بہت بہت آپ کا